دیکھیں اُترپردیش میں جو مختلف جگہوں پر ہے حصّوں میں ہیں تہذیب جو ہے بہت کم بچوں میں نظر آتی ہے کیوںکہ تہذیب پر دھیان نہیں دیتے لوگ انٹیلیجنٹ بناتے ہیں اپنے بچوں کو بزنس مین بناتے ہیں پڑھائی لکھائی کے حساب سے ڈاکٹرس بناتے ہیں لیکن ادب اور تہذیب کوئی نہیں سکھا پاتا کوئی نہیں بتا پاتا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے کوئی نہیں جان پاتا کہ اللہ کی قدر کیا ہے اللہ کیا چیز ہے ماں باپ کیا چیز ہے ہمارا دین کیا ہے اگر ہم اپنے اُردو زبان بچوں کو سکھائیں گے اپنے دین کی تعلیم دیں گے اپنے اسلام کی تعلیم دیں گے تو لوگوں کے اندر بچوں کے اندر تہذیب بھی آئے گی ادب بھی آئے گا ہر چیز کا حقوق پتا چلے گا ماں کا حق کیا ہے باپ کا حق کیا ہے بھائی کا حق کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے شوہر کا حق کیا ہے یہ سب پتا چلے گا اگر ہم اپنے دین پر غور و فکر کریں گے اپنے دین کی تعلیم کو سیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا